आं सावमिनसो बिहरदोंमोन नोंसोर मानो आंनो मम'सो हरखो आंनो बिखौ नाङा आंनो सावमिनखौसो नांगौ हरनो हायाबा आंनो फैसाखौ रिथान खालामनानै हरफिन्दो